گڈ مارننگ جی سر اصل میں جو ہے نا مجھے آپ کا شو روم ہے جی جی اچھا اچھا مجھے جو ہے نا ایک کار چاہیے تھی نیو ٹاٹا نیکسن کی ہے آپ کے پاس میں اویلیبل جی جی

جی جی پرائز ابھی کتنے کی آ رہی ہے وہ جی جی

جی جی ای ایم آئی اویلیبل ہے

جی اچھا تو مطلب ایک تو مجھے نہیں میں دیکھا ہوں نیو ٹاٹا جو یہ ہے نیکسن ہے مجھے پسند ہے بہت زیادہ میں لینا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے مطلب ملاقات کروں تاکہ میں جو ہے یہ کر سکوں اس لیے میں آپ سے کال کیا ہوں تاکہ جو ہے بتائیں کیا اس کے چل رہے ہیں جی جی اچھا تو آپ اگر لینا چاہیں گے تو ہم کو ای ایم آئی پہ مل جائے گا اچھا ہوں تو آپ شو روم کے بارے میں اپنا ایڈریس جو ہے مجھے بھیج دیجیے جی جی

ہوں ٹھیک ہے ملتا ہوں پھر میں آتا ہوں میں